حیدرآباد میں ضلع واری سطح پر صحت کی دیکھ بھال کا نظام بہت اچھی طرح کیا جاتا ہے جیسے کہ بستی دواخانے گورمنٹ کی جانب سے مفت مہیا کیا جا رہے ہیں جو کہ ضلع واری سطح کے لیے بہت اچھی چیز ہے جس میں آپ اپنی صحت کے کے لیے آپ ڈاکٹر سے دستیاب ہو سکتے ہیں کسی قسم کی بیماری ہونے پر اور لیب ٹیست جو کہ گورمنٹ کی جانب سے مفت دیے جا رہے ہیں اور منتھ ہر ماہ میں ہیلتھ کیمپ اور پرائمری ہیلتھ سینٹر جو کہ گورمنٹ کی طرف سے ہی فری دیے خدمات دیے جا رہے ہیں اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور اپنی ضرورتیں اس سے پوری کر رہے ہیں